یوں تو میرے بہت سارے روحانی اساتذہ ہیں جو میری روحانی رہنمائی کرتے ہیں یہ اساتذہ روحانی اخلاقیت اور دینی تعلیمات پر زور دیتے ہیں یہ اساتذہ اپنے تجربے اور علم کی روشنی میں لوگوں کی روحانی زندگی کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں ان کی بنیادی مقصد دین کے ذریعے افراد کو اللہ سے قریب کرنا اور دنیاوی زندگی میں روحانیت کو فروغ دینا ہوتا ہے مسلمانوں کے مختلف فرقوں اور صوفی سلسلوں میں روحانی رہنمائی کی مختلف نام ذمہ داریاں ہوتی ہیں علما وہ افراد ہیں جو قرآن حدیث اور فقہا کے گہرا علم رکھتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کے بنیاد پر لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اگرچہ وہ تصوف سے براہ راست وابسطہ نہیں ہوتے لیکن ان کی علمی حیثیت اور تقویٰ انہیں روحانی رہنمائی کے ذریعے بناتی ہے میرے روحانی اساتذہ میں اس وقت حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو آج سے چوبیس سو سال چوبیس سال قبل اس دنیا سے رخصت فرما چکے ہیں لیکن ان کی تحریر اور ان کی تعلیمات سے میں ہمیشہ فائدہ حاصل کرتا رہتا ہوں